दुन्दियाखौ माबोरै गायदोंमोन हाखौ खदालजों जावग्लिबाय हासिनि बोबाय दुन्दियाखौ फोनानै हासिनिखौ बोफ्रामबाय ओरै बोलाय ओरै बोलाय बोबाय उल्थां फाल्थां हासिनि बोनानै फोबाय आरो लाफाखौबो फोबाय हाखौ सिफ्रु सिफ्रु फोबाय हासिनि बोबाय आरो सबाय बिमा गायनायावबो आलि होबाय गरसे गरसे थुलांबाय बिमा बिफायानो बिदि गायो नालाय बेखौनो सोलोंनानै गायबाय आंबो सबाइ बिमाखौ लाइन लाइननो आलि होलाय लायनानै आरो बे सबाइ बिमाया बिलाइ हरोबा रज'योबा जोंसि थुबाय जोंसि थुनानै मानलाबाय मानलानानै फिथाइ थायो आरो बानलुआबो मोजां जावग्लिनानै हासिनि बोनानै गायबानो बानलु फिथाइयाबो थाइयो बेखौबो बिमा बिफानिफ्राय आं रोंनायखाय आं गायो आरो मुलाखौबो बिदिनो फोबाय हासिनि बोबाय बेखौबो फोनानै रज'बाय आरो आलुखौबो हाल बोनानै गायबाय गायनानै बेदर थांबाय बेदर थांनानै बेबो आलिखौ आराम बानायबाय आलिखौ खोनानै होबाय ओमफ्रायसो आलुआबो गिदिर गिदिर थांबाय सबाइ बिमायाबो रज'नानै जोंसि थुनानै लावबासो बिफाङा देरबासो थाइयो जोंसि होनांगौ जाहैबाय सबाइ बिमाखौबो

मुलाफोरखौबो फोनानै बिदिनो रज'बाय रजनानै माबाबाय आरो माइसा दांबाय माइसा दांबाय लाफाखौबो फोबाय नालाय रज'बाय माइसा दांबाय माइसा दांनानै मोजां फोसाब्बाय फोसाबनानै बिदिनो मोजां जाबाय आरो मोजां सायस्थ' जाबोबाय माइसा दांबाय नालाय गोबोर हासार सारनानै होबाय ओमफ्राय गोबोर हासार सारनानै होनायाव मोजां जाबाय आरो बे लाफा मुलाया गरसिबो गायबाय गरसिआबो बिदिनो दलरसे माबानानै हाखौ फोसाबनानै गायो आरो गायनानै बेबो देरबाथाय लावबाथाय बैसां होबाय आरो बैसां होनानै दोनो आरो थाइसानदि थाइबाथाय बिदिनो जानो खाबाय जाबाय आरो बेनोसै